हैलो भैन जी फ्ही आह्गे नी तुस साढ़े घर जनमदिन नमस्ते जी नमस्ते केह् हाल ऐ थुआढ़ा अस बी खरे होर धुप्प शुप खरी पवै दी नी हां सारे खरे थुआढ़े घर हां ते साढ़े घर जागतै दा जनमदिन आह्गे निं तुस सारे सारे भैन जी साढ़े औन देओ आहो अपने घरैआह्ले गी बी लैंदे आएओ ञ्याने बी लैंदे आएओ ते अपनी मम्मी भापै ई ते सस्स सौह्रे गी बी लैंदे आएओ हां हां कोई होना कोई रातीं बेल्लै छे सत्त बजे हारी हां ते तुस मेरे जागतै आस्तै केह् लेयागे अच्छा शैल जेहा उपहार लैंदे आएओ तां में तुसेंगी आखेआ हा कि महां इ'नें ओह् करी लैन्ने आं बनाई लैने आं ताइयें शैल उपहार शुपहार आनङन ठीक अच्छा फिर तुसें गी बड़ी तौल होनी ते लग्गी दी होनी भुक्ख शुक्ख ते पूरा दिन भुक्खे दा ते रातीं बेल्लै साढ़े घर आह्नियै खाई लैएओ जनमदिन हां बरत बुरत रक्खी लैएओ ते रातीं साढ़े घर खाई लैयो समोसे होने पिज्जा पार्टी होनी तुस टेंशन निं लैओ ठीक ऐ तुस पूरा दिन भुक्खा रवेओ ते रातीं बेल्लै आई जाएओ पूरे जश्न कन्नै पार्टी होनी अजें करा दे आं त्यारी ते तुस बी कराई ओड़ेओ अगर करानी होग बिंद हारी ते अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ